हँ हम एकटा ग्रीटिंग कार्ड मिथिला पेन्टिंग कऽ कऽ अपनेसँ बनेने रही जे बहुत सुन्दर रहय

ओइ दुआरे कखनो भी कोनो भी अपन अथीसँ किछु सीख लेबाक चाही अपन हाथके चीज बनायल

ओइ दुआरे मिथिलाके चित्रकला पैन्टिंग मूर्ति बनेनाइ जेनाकि उँ काँटासँ मूर्ति सेहो बनय छै बीचमे बल्बके यूज कऽ कऽ हम एगो चिड़िया बहुत सुन्दर बनेने रही सुगा बीचमे बिजलीवला बल्ब देने रहियइ आओर ओइके उपरसँ कुरुश लअ कऽ धागाके ओकरा ढकि कऽ एगो बहुत ही सुन्दर बत्तक बनेने रहियइ सुगा बनेने रही ओकर जेहन कलरके अहाँ धागा देबय ऊन देबय ओहेन कलरके ओ चिड़िआ बनि जेतय उज्जर कलरके देने रहियइ तऽ ओ बत्तक बनि गेलय हरियर कलरके देबय तऽ ओ